नों दखानाव दं ना बबेयाव दं साइखेल आ मोजां मोजां दं नामा आंहा नांगौमोनहाय साइखेल मोजांनो फिसौज्लानो मा मा कम्पानि नि साइखेल थायोथाय गियार गोनांफ्रा बेसेबां बेसेबां फानो आयु एथ' दाम बांद्राय लायोखोमा नोंनि दखानाव एथ' थाङाथ' दस्रा दखानाव एसे खम मोनोथ' बेसेबांसिम खम खालामनो हायो बांद्राय बांद्रायोथ' इसे बुरजा खमायदो मा इसेल' खमायनानै बोरै लाबोनो हानो साइखेल खौलाय गियार गोनांखौनो लाबोनोसै

बेनिखायनो खेबसेयैनो बुरजा लाबोनांगौ ना बुरजा खमायदो बाल आंहा फिसौज्लानोसो नांगौ ना दखाना खुला थाबाय थायोना दखाना खुला थाबाय थायो साइखेल गिदिरखौ नाङा दे बे गियार गोनां फिसाखौनो नांगौ पास हाजारसोनि मोनो ना मोना उन्दै पास बोसोर पास बोसोरनि मोनगोन मोनगोनबाथ' लायनांगोन मोजां मोजांखौ बासिना दोनखा

माब्ला थांनाय जायो माब्ला थांनाय जायो दखानाल' खुला दोनबाय था दाखालि थांदोंमोन ना आङो माथो बन्द'सोमोन आं माल लायदों नामासो सानदोंं बन्द'खाय दे लायगोन आङो माब्लाबा